بہار کا وقت کے ساتھ باقی دنیا کا رشتہ اس کے بارے میں تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں اور الگ دنیا کے بارے میں لیکن اپنے بہار کے بارے میں چند بات یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بہار ہے یعنی ہمارے یہاں جو مطلب جتنی بھی کیونکہ خود ہم بہاری ہیں اور بہار کے رہنے والے ہیں اسی لیے ہماری بہار میں طرح طرح کی سبزیاں طرح طرح کے پیڑ پودے ہوتے ہیں ہمارے بہار میں جتنے پیڑ پودے ہیں بہت زیادہ خوشگوار ہے ہمارے بہار میں ہمارے بہار میں کسان لوگ ہے کسان جو ہے اپنے کھیتوں میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے اور اپنے اناج کو اگا کے دوسرے شہروں میں دوسرے شہروں میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور دوسرے شہر میں جب وہ اناج جاتا ہے تو اس اس کے حساب سے ہمارے یہاں کا جو بہار کا وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے ہمارے بہار میں ہر چیز پائی جاتی ہے ہم لوگ بہار کے رہنے والے ہیں بہار میں

ہم لوگ دوسرے شہروں میں تو نہیں پتا دوسرے شہروں کا کہ وہاں کا کیسا ہے کیسا نظام ہے وہاں کے وقت کیسے ہیں یہاں وہاں وہاں کس نظام سے وہاں چلایا جاتا ہے لیکن اتنا بتا سکتے ہیں کہ بہار میں جو وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور بہار میں بہت ایسی چیز ہے جوکہ کسان کبھی مشکلات بھی اٹھاتے ہیں اور کبھی آسانیاں بھی اٹھاتے ہیں کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے تو کسان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اور کبھی بارش کا زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسان کو تھوڑا دکھ بھی ہو جاتا ہے کہ مطلب میرا اناج خراب ہو گیا میرا فصلیں میری فصلیں خراب ہو گئی اسی لیے بہار میں جو جتنے کسان ہیں جتنے کسان ہیں جتنے بھی اناج اگاتے ہیں بہار میں سب اپنے اپنے اناج کو لے کر دوسرے شہروں میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور بہار کا بہار کا وقت کے ساتھ باقی دنیا سے رشتہ اسی طرح بدلا ہے کہ بہارمیں جو وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے ہم تو یہی بولتے ہم لوگ بہار کے رہنے والے ہیں اور بہار بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بہت اچھا ہے یہاں ندیاں ہری بھری چیز ہے